असां ई कटनीअ में ॾिसण वारियूं त ॾाढियूं शयूं अहिनि सभिनी खां पहरीं शइ अहिड़ो आहे हिक अजूबो आहे असां ई कटनीअ में कि हिक तरफ मस्जिद आहे हिक तरफ माता जो मंदिर जंहिंखें असां पीर बाबा चवंदा आहिंयूं हूअ बि ॾाढो पवित्र स्थान आहे उन खां पोइ असांजो कटनी में कटाई घाट आहे इते ई भॻवानु राम जो भाउड़ो लछ्मण मूर्छित थी वियो त हनुमान जॾहिं हो पहाड़ खणी वियो त हिकिड़ो वॾो टुकिड़ो उन ई कटाई घाट पहाड़ में किरी नंदी में किरी पियो हुयो ऐं उन खां पोइ असांजे कटनीअ में एॾा संत इन सभिनी खां वधीक त असांई हरे माधव जी दरबार आहे जंहिंमे की साल में टे वॾा वॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि सतगुरु पर्व थींदो आहे साईंअ जो जनम ॾींहुं थींदो आहे साईं जी वरसी थींदी आहे हे उन खां अलावा बि ॿिए बि संत आहिनि कंहिंजियूं वरसियूं मल्हाई वेंदियूं आहिनि चङा ई मंदिर आहिनि हिते भॻवान जा शंकर भॻवानु जा हनुमान जा दुर्गा माताउनि जा जिते माण्हू ईंदा आहिनि ऐं ख़ुशि थींदा आहिनि कटनी जे आस पास चङा शहर आहिनि घुघरा आहे माण्हू जिते घुमण ईंदो आहे सिनान करण ईंदो आहे ऐं उन खां अलावा कटनी खां थोरो सो दूर वेंदव त चारि धाम बि आहे मात्र वधीक पंध न पंद्रहं किलोमीटर ताईं चारि धाम बि असांजी कटनीअ में आहिनि